भारतमे तऽ चाय सभके पसन्द अइ हमरसभके गामो घरमे सभके पसन्द अइ सभके घरमे लम्पसममे नाइंटी नाइन पर्सेंटके घरमे चाय बनैए आओर चाय तऽ बहुत बढ़िआँसँ बनैए ओहिमे हल्का पानी लागै छै दूध लागै छै चिन्नी चायपत्ती गैस ओकरा ख़ूबके बढ़िआँसँ ओँ टिऔ ज़राबिऔ तब चाय चाय सनके बनै छै पिबयवला चाय